ہیلو قاسم ٹریول ایجنسی سے بات ہو رہی ہے سر میں نے آپ کو فون اس لیے کیا تھا کہ مجھے آگرہ جانا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ تاج محل دیکھنے کے لیے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کے یہاں سے گاڑی بک کر لوں اور ہاں مجھے ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں خود ڈرائیو کر سکتی ہوں بس مجھے آپ کی گاڑی کی ضرورت تھی تو آپ مجھے فی کلو میٹر کے حساب سے اپنا ریٹ بتا دیجیے اور کوئی بڑی گاڑی کا انتظام کر دیجیے کیونکہ ہم لوگ جو ہے تقریباً آٹھ لوگ ہیں اور جو کورایہ کرایہ ہوگا وہ آپ مجھے بتا دیجیے گا اور یہ سفر تکریباً تین دن کا رہے گا یعنی تین دن تک آپ کی گاڑی میرے پاس رہے گی جو بھی کرایہ ہو آپ اسے مجھے بتا دیجیے گا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اور ہاں تھوڑا سا ریٹ دیکھ لیجیے گا اگر کچھ مناسب لگا سکتے ہیں تو بہتر رہے گا کیونکہ میرے دوست نے آپ کا نمبر دیا تھا اور بتایا تھا کہ آپ کے یہاں مناسب ریٹ پر گاڑیاں کرائے پر مل جاتی ہیں اسی لیے میں نے آپ سے رابطہ کیا ہے تھوڑا سا ریٹ کا خیال کر کے مجھے اطلاع کر دیجیے گا آپ کی مہربانی ہوگی شکریہ